हाँ जी नमस्कार मैम जी बताएँ जी जी जी जी जी मैम हम ने तो सही साफ़ कर के दी है साफ़ सफ़ाई कर के दी है और आप के ड्राइवर से बोला भी था कि आप थोड़ा रुक जाओ सूख जाए इसके बाद में आप ले जाना आपका ड्राइवर माना ही नहीं मैम हम ने तो एक दम साफ़ कर के अंदर भी साफ़ किया था मैडम जी जी रास्ते में हो गई होगी पता नहीं कहाँ ले के गया है आपका ड्राइवर किस रास्ते ले कर गया नहीं मैम हम ने तो गंदा जी मैम अब वो ड्राइवर पता नहीं कौन से रास्ते से धूल मिट्टी वाले रास्ते से ले कर गया होगा हम ने तो यहाँ गाड़ी आपकी एक दम साफ़ कर के दी नहीं मैम वो आपको आप ड्राइवर से अपने बात बात कर लेना यहाँ तो हम ने एक दम साफ़ कर के दी है आपको अंदर भी बाहर भी मैम जी मैम वो ड्राइवर से ही आप बात करें हम ने तो यहाँ से एक दम साफ़ कर के दी थी मैम यहाँ तो मैम अभी हम ने एक दम साफ़ कर के दी बढ़िया यहाँ वो शैम्पू ओम्पू लगा के साफ़ धो धाके हम ने यहाँ से बाहर भी अंदर भी सब साफ़ कर के यहाँ से दी है वो आपका ड्राइवर कहाँ ले गया कहाँ ले गया वो पता नहीं